औ आं बे गामिनि सासे सुबुं उदेन बसुमतारि नोंथाङा बे रिफाइनारि अफिसारमोन नामाथाय दा मोनसे कमप्लेनसो हरनो नागिरदोंमोन सार मानि जोङो जितु रिफाइनारि खाथियाव थायो हिसाबै गोबां जेंनाजों गोग्लैनानै दङ आरो थावनि गेस मोनामनाय मानाय पलुसन दा बेयाव जानाय लोंनाय माने बिराथ मानि जेंना गोलैनानै दङ आरो दा बिनि मानि बेखौ माने होखारनायनि माखासे राहाफोर सारमोननिफ्राय सुबिदा दं ना गैया दा बेनि सायावसो सोंहरनो नागिरदोंमोन आरो औ औ औ जायगानियाव मा औ औ ओरैनो दा बेथ' सार माने

औ औ औ औ औ औ ओरैनो दंफां गायनाय मानायनि प्रजेक्टफोर दं ना गैया

औ सौफैनाय जायाखैथ' औ औ औ सारआ एसे माने नायनानै बे प्रजेक्टखौ एसे हेफाजाब हरबानो जाबाय बिफां गायनाय मानाय प्रजेक्टफोर दङ दे जोङो बिनिफ्राय बारग'नो हायो दे औ दे होम्बा दे गोजोनथोंसै होम्बा सार दे